जोंनि इसिंनि मोब्लिब गोनां आइजेंफोर होननानै बुङोब्ला जेरै फ्रिड्स

ग्रेन्डार मेचिन माबा बेफोरनो बे समाव गोदोनि समफ्राव बेफोर आइजेंफ्रा

गैयामोन दानि समाव बेफोर आइजेंफोरा माने गोनोखो जुगाव बा दानि माखासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनि सायाव बेफोर आगजुफोरा ओंखारबाय आरो बेफोर आगजुफोरखौ जों बाहायोब्ला खामानिफोरा एसे थाबैनो जानायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दानि गोबां बाहागो फाराग दङ गोदोनि दिन दानि दिन गोदोनि आगजु दानि आगजु गोबां फाराग दङ गोदोनि दिनाव बेफोर बायदि आगजुआ गैयामोन जायनि जाहोनाव जोङो माखासे खामानि फोरखौ जोङो थाबैनो मावनो हायामोन आरो दानि जुगखौ नायोब्ला जोङो बेफोर बायदि आगजुखौ जोङो बाहायनानै माखासे समाव जोङो थाबैनो मावनो हायो बेफोरनो